मैं अपनी बागवानी में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को शामिल करती हूँ जिसमें नए नए प्रकार के उपकरण है जैसे कच्ची घास निकालने के लिए जंगली घास निकालने के लिए कांटेदार जालीदार उपकरण आता है और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के उपकरणों और इसी प्रकार से उसमें खुदाई करने के लिए एक कुल्हाड़ी है और बागवानी करने के लिए जो उपकरण काम में है जिसमें करछी है और खुरपी जिसे बोलते है हम राजस्थानी में जिससे मिट्टी को खोदा जाता है और मिट्टी हटाई जाती है और पौधो की बुआई की जाती है इसी प्रकार से जो पानी छिट पानी छिटकने के लिए जो पंप आता है वो है बागवानी के लिए महत्वपूर्ण और उसके साथ ही मिट्टियों में पाई जाने वाली खाद है कम्पोस्ट है जिसे वेस्ट्स यह एक बार के द्वारा निकलने वाले वेस्ट से आप बना सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के हैं